ड्राइंग लोगों के लिए एक कला है क्योंकि उससे हमें बहुत फायदा होता है चूंकि हमारे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है जैसे कोई बीमार है या बच्चा कोई दुखी है या परेशान है तो उसके सामने एक अच्छी अच्छी एक चित्रकला या एक चित्र बनाएँ जिससे उसे बच्चे का मन खुश हो जाता है आदमी भी खुश हो जाता है उसका दिमाग ध्यान बंट जाता है और वो एक अपने अंदर ही एक कला होती है और कुछ सीखना भी बहुत अच्छा रहता है अपने अंदर से उसको कला को बाहर निकालना रहता है चित्र ड्रॉइंग बनाने के लिए जैसे अपना फालतू भी समय है और खराब बैठे हैं तो उसमें अपने ड्रॉइंग बनाना चहिए उसमें अपन को सीखने को बहुत कुछ मिलता है अनुशासन भी होता है और काम करने में अपने मन की कल्पनाएँ भी आती है वस्तु कल्पना को गढ़ना पड़ता है जिससे अपन को बहुत सुविधा होती है जैसे कोई बीमार है दुखी है और और परेशान भी है तो उनको अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रकार की ड्रॉइंग बनाई जाती है जिससे उनको थोड़ा अंदर ही फिलिंग दिलाई जाती है यानि उनका मन अच्छा किया जाता है ड्रॉइंग के माध्यम से कि वो अगर जो बीमार रोगी है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है